ہیلو کیا میری بات فلپکارٹ کسٹمر سروس سے ہو رہی ہے جی ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ہیٹر خریدا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا میں نے سوچا پوزیٹیو ریویو دوں آپ کو تاکہ جو کوئی خریدے اسے آسانی ہو خریدنے میں جی یہ بہت بھاری نہیں ہے اس کے وائر کی لمبائی اچھی ہے جس کو سوئچ سے کافی دور تک رکھ سکتے ہیں جی اس کی ہٹ بہت اچھی نکل رہی ہے اس پر کھانا بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں جی یہ کم بجلی استعمال کر رہا ہے جی بند کرنے کے بعد یہ بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر رکھنے میں آسانی رہتی ہے جی یہ مجھے کافی پسند ہے جی شکریہ